एका घरान भांवडां आसप भोव गरजेचें जर एका घरान भांवडां ना जाल्यार तो भुरगो एकटो पडटा कोणाच कडेन ताका उलोवपाक साथ नासता वांगडा बसून खेळपाक जेवपाक कोणाचोच साथ नासता त्या खातीरूच भावंडां आसप भोव गरजेचें म्हाका एक भाव आसा ताची पिराय वीस वर्सां तो म्हजो धाकटो भाव ताच्या आनी म्हजे मदीं सारकेंपण म्हणल्यार आमकां एकामेकां कडेन उलोपाक आवडटा आनी दोगांय एकाच तरेची गाणी आयकतात आमकां बरोवपाक आवडटा आमी दोगांय कविता बरयता तशेंच आमकां भोंवपाक आवडटा त्या खातीर आमी दोगांय खूब भोंवता आमकां खाणा जेवणाची लेगीत भोव आवड ताच्या आनी म्हज्या मदलें वेगळेंपण म्हणल्यार ताका खेळ खेळपाक आवडटा देखीक क्रिकेट फुटबॉल टेनीस पूण म्हाका तर तातूंत मात लेगीत आवडना तो वयल्यान ल्हान आसलो तरी म्हज्या परस तो लांब आसा दिसपाक लेगीत आमी भोव वेगळीं दिसता एक आवय भाशेन तर दुसरो बापाय भशेन तो सभावान खूब रागिश्ट म्हज्या परस सारको उलट